میرے خیال میں اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ پیشہ وارانہ تعلیم دینی چاہیے کارپینٹر کی دینی چاہیے پلمبنگ کی دینی چاہیے سلائی کی دینی چاہیے پولٹری کی دینی چاہیے مویشی کی دینی چاہیے اس سے کیا ہوگا یہ نہیں کہ بس آگے جاکے ہم لوگ ٹیچر بنیں یا ہم لوگ سوشل ورکر بنیں یا ہم لوگ انجینئر بنیں اگر سب لوگ وہی بنیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے فیلڈ کے جو کام ہوتے وہ کون کرے گا اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہے الگ الگ فیلڈ کے بارے میں جانیں گے ان فیوچر جو انہیں کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں انہیں پتہ چلے گا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے بی ٹیک کرنے کے بعد جو ایم ایس ڈبلیو کرنے کے بعد جاب نہیں مل پاتی ہے تو ان کے پاس میں جو ہے ایک بیک اپ پوائنٹ ہوگا جس پہ وہ کام کر پائیں گے اگر مان لو پولٹری کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ آگے جاکے اپنا ان کیس اگر ان کو اچھی جاب نہیں مل پائی تو وہ پولٹری کا فارم کھول سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی کافی پیسہ ہے کا کارپینٹر کا کام کر سکتے ہیں وہ اس میں بہت پیسہ ہے وہ سلائی کر سکتے ہیں سلائی سکھائیں گے تو وہ سلائی کرنا سیکھیں گے تو وہ ایک بڑے فیشن ڈیزائننگ ڈیزائنر بن سکتے ہیں اس لیے میرے میرے خیال میں اسی لیے یہ تعلیم دینی چاہیے